हेलो जय झूलेलाल केरु हा हा

घणा पीस ऑर्डर हूंदो ऐं कहिड़ा तव्हांखे सूट खपनि काटन या सिल्क जा प्योर प्योर कॉटन ऐं थोरो एम्ब्रॉयडरी वर्क हुजे की ख़ाली सिंपल हा हा हा त तव्हांखे सौ ॿ सौ ऑर्डर खपेनव न त तव्हांखे मिली वेंदो थोरो घणो डिस्काउंट ॾह परसेंट त हा अॼकल्ह छा थो बचे असांखे बि हलो तव्हां ऐतिरो चओ था त ठीकु आहे पोइ पंद्रहं परसेंट ॾींदीमाव हा तव्हां हाणे बुक था करायो त अची वेंदो तव्हां वटि ॾह पंद्रहं ॾींहनि में हा एक्चुअली असांजो माल उल्हास नगर मां एक्सपोर्ट थी करे ईंदो आहे त असांखे थोरो टाइम लॻंदो आहे त हुन में बि अचे त असां तव्हांखे मोकिलूं त थोरो टाइम लॻंदो हा मां तव्हांखे सैंपल पीस जा थोरा फ़ोटो खींचे करे मोकिलांव थी तव्हां ॾिखारयो पंहिंजे क्लाइंट कस्टमरन खे ऐं हुननि खे ॿुधाइजो बि की असांजो कपिड़ो जाम सॉफ्ट ऐं सुठो थींदो आहे असां जाम असांजा पाण जा ई कारीगर आहिनि जो कम कंदा आहिनि हुननि ते त जाम सुठो मेटेरियल तव्हांखे असां प्रोवाइड था कयूं

कॉटन में इहेई ख़ाली सिंपल आहिनि ऐं ऐम्ब्रॉयडरी वारा आहिनि थोड़ा ॻोएरा आहिनि बाक़ी गाउन वाउन सभु कुझु आहे असां वटि कॉटन में बि हा पार्टी वेयर बि हूंदा तव्हांखे खपेव त भले ऑर्डर ॾिजो हा हा ज़रूर तव्हां मूं मूंखे पहिरियों मां तव्हांखे फ़ोटो थी मोकिलियां त तव्हां मूंखे थोरी एडवांस पेमेंट कराए छॾिजो ताकी मां तव्हांखे ओ अॻियां पैसा ॾई करे तव्हांखे माल मोकलाए सघयां ठीकु आहे ऐं पेमेंट जी मां सॼी ॻाल्हि तव्हांसां वाट्सअप ते थी कयां तव्हांखे ॿुधाए छॾीदमि घणो तव्हांखे डिस्काउंट मिलंदो घणे में तव्हांखे कपिड़ा मिलंदा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल